आं हांव पेसेंजर हय हेलो हांव मात्सो पणजे वचपा भायर सरिल्लो आं परतें जालें तें रस्त्या भानगडी काय रस्त्या भानगडी आं हां रस्त्या भानगडी जाल्यान सगळें हय हे त्या रस्त्या आं रस्त्या भानगडी जाल्ल्यान आं हां म्हाका खबर ना तें नाल्यार हांव ह्या दिसा आतां कितें

हय पण कितें जालें हय पण कितें जालें ह्या दिसाक गाडी चलोवन संवय जाल्या तेका लागून तें कितें सगलें बसी टायम कळना ते रस्तेय बदल्ला सगळे बेजार जावन गेला तो ह्या दिसांनी ते तेका लागून बेजार जाता तो हां हां

कदंबा येवपा काय म्हजी बस येतली हय न्ही आं आं हां आं हां हां हय तेंय एक हाली आयडिया ना न्ही तेत सांगले हांयेन ते गाडयो बिडीयो चलय तरी एकदम बसी चडपा म्हटल्यार ते सगले गोंदळ जाता सगळो बेजारूत जाता तो हांव गाडी येवं वचू आतां सांजचे जाल्यार फाल्यां येवपाचें आनी इलाज ना तेका आं आं आं हां हां